दिनै नारजि ओंख्रि जानो लुबैनानै संबाय नारजियानो गेब्लेया खारैबो नाङा मा खालामबावनो जानोबो लुबैथारदों उफाय गैला खारै गोदान सगारफिन्नानै गोदान खारै सगारफिन्नानै नारजियाव होसन्नानै बिसिबांबा गोबाव रुहाबफिन्नानै साग्लियै साग्लियै साग्लिनानै गेब्लेहोनो हाबाय खुनुरुखुम संनानै मोनबाय आरोबाव अमा एवबाय अमा एवनायावबो मा जाखो संख्रियानो बारा गोलै थांबाय मा खालामबावनो बेखौ दोनथ'नानै आलु हादेरनानै आलुखौ होसनफानानै एवबाय बिनि उनावसो संख्रि बाबनायाबो मोजां जाबाय आरोबाव ओंखामाबो कुकाराव होबाय कुकाराबो दिनै गाबनो रोङा सिटियानो मारिनो रोङा मा खालायबावनो दै होफिन्नानै आरो संनानै गाबहोफिन्नांगौ जाबाय दिनै ओरैबादि गाज्रि बोथोरानो गासिबो ओंखाम ओंख्रियानो मोजां जायाखिसै गासिबो संनानै टाइम अभार खालामलायनानै संनानै जाफिन्नांगौ जाबाय आङो दिनै